दिनैनि दिनाव भारताव नुनो मोननाय माखासे बि जे पि सरकारनि दा जा अनसुंथाय होदों दा जायहा मोननाया मोन्दों जायहा मोननाया मोनाखै दा मोनैया मोनैनो दं आरो मोननाया मोनगासिनो दं दा बेफोरखौ नायोब्ला देभलापआनो जेबो जायाखै बुंनो हायो मानो होनबा बयबो मोनजोबनांगौ अनसुंथाइ होनायफोरखौ दा जोंनि बेनि बि टि सि जोंनि बि टि सि ओनसोलाव दा नुनो मोननाय बादिब्ला दा सोलिबाय थानाय सरकारा जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनो होनानै

भारत सरकारजों रायलायदोंना रायलायाखै सावरायदोंना सावरायाखै जों दा बेखौ बुजिनो मोनला दा जोंनि बर'नि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनांगौमोन दिनैसिम जोंनि आसाम सरकार भारत सरकारा दा बेफोरखौ बुंदों ना बुङाखै बेफोरखौ जों बुजिनो मोनला बा मिथिनो मोनला दा जों बर' हारिया बुहुत जेंनायाव दं दा बि टि सि एकर्द बि ए सि बि टि सि आरो बि टि आर एकर्द मोनथाम एकर्द जानानै थांबाय दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि जेंनाया सुस्रांजायाखै दा सुस्रांजानायखौ लुगैदोंमोन जों बर' हारिया दा मानो बारानिफ्राय बारासिनसो जागासिनो दं

गोबां बेफोरबादि एकर्दावनो गोबां सुबुंफ्रा जिउ गारनांबाय गावनि थैखौ दान होनानैब्लाबो दिनैसिमबो बे एकर्दा सुख सान्ति गैया आरो गोजोन फैयाखै होननानै जों बे थासारिखौ साननो हायो मा मावदों मा मावाखै दानि गोदान सरकारा दा बेखौ पाब्लिकफ्रा बुजियै जेबो बाखि गैला नुगासिनो दं एबारनि एलेकसनाव जेब्लाबो जेनखागोन होनना साननानै लाबाय जों बे सरकारखौ